न मुंहिंजे घरु नलके जो पाणी कोन ईंदो आ्हे मुंहिंजे घरु फिल्टर जो पाणी ईंदो आहे पर पहिलनि जे ज़माने में नलके जा पाणी ईंदा हुआ जॾहिं पाण खे हैण्डपंप मां पणी भरे करे या त कपिड़ा धोअण लाइ पाण खे नलकनि मां पाणी भरण जो हूंदो हुओ सुबुह जो वञूं हैण्डपंप जे अॻियां तॾी आख़िरि ॾींहुं पीअण लाइ हिकिड़ी बाल्टी पाणी मिलंदी हुई अने हा अगरि हिन ज़माने में मूंखे नल जो पाणी मिली वञे त उहो सुठे मां सुठी ॻाल्हि आहे छोकी नल जो पाणी साफ़ बि हूंदो आहे अने स्वच्छ बि हूंदो आहे पर सभिनि जॻहि ते इहे न हूंदो आहे इलाही जॻहियुनि ते पाणी साफ़ु कोन हूंदो आहे पर इलाही जॻहियुनि ते अगरि मुंसीपालिटी बराबरि कमु कंदी हुजे त नल जो पाणी साफ़ बि हूंदो आहे हाणे त फिल्टर अची विया आहिनि पर फिल्टर में बि इलाही गंदगी हूंदी आहे पाण खे पाणी साफ़ु लॻंदो आहे पर उन में बि अंदरि इलाही किटाणु अने जीवात हूंदी आहिनि पर नल जो पाणी त नदी मां ईंदो आहे अने नदी मां पाणी ईंदो आहे उहा साफ़ ई हूंदो आहे उन में कोई ख़राबी न हूंदी आहे छो अने हिते असांजे शहर में त नल जा पाणी ईंदा आहिनि पर हाणे नल जा पाणी स्वच्छ कोन हूंदा आहिनि नल जा पाणी ख़ाली कमनि लाइ जीअं की कपिड़ा धोअण लाइ ॿासण धोअण लाइ वापरंदा आहियूं पाणी पीअण लाइ त फिल्टर जो पाणी वापरंदा आहियूं